اسٹیم کا استعمال ماحولیاتی پیداوار کے تحفظ کے لیے ہمارے جو سائنٹسٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں اور بہت اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اوپر کی جو خلا ہے اوپر کی جو دنیا ہے اس میں کیا ہے اسی سے کیوں کہ ہمارے وہاں کی جو جو ہماری جو اکانمی ہے اور جس سے ترقی جو ہوتی ہے دیش کی جو ترقی ہوتی ہے ہمارے ملک کی جو ترقی ہوتی ہے وہ اسی پر منحصر ہے کیوں کہ اس کے ذریعے سے بہت سے ایسے جو آج کل کے جو نوجوان طبقہ ہے جو اس لائن میں جڑا ہوا ہے اس لائن کی پڑھائی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ہی آسان دہ ہوتی ہیں یہ سب اگر وہ شروع سے ہی سیکھے گا اسٹیم کا استعمال ماحولیاتی زندگی کے بارے میں اپنے جو اپنے جو اکابر جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ذریعے سے سیکھے گا تو وہ اور اس میں دلچسپی دکھائے گا تو اس کے ذریعے سے پیداوار میں جو ترقی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہونے لگتا ہے اور اس سے دیش جو ہمارا جو ملک ہے وہ اور اوپر ترقی کرتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اس کا اس کی شہرت ہوتی رہتی ہے اس کی شہرت کی مقبولیت دوسرے ملک والے قبول کرتے ہیں